बे थांनाय बोसोरनि रंजानाय सोलायबोनाया जोंनि मेगनाव मेगननि नोजोराव मोजाङैनो गोग्लैदों जों गोदो उन्दै उन्दै समाव न'खर गंसेयाव रेडिय' गंसे एबा गामि गंसेयाव सोरनावबा सोरनावबा न'खरसे एबा न'खरनैयावल' टिभि रेडिय' दंमोन बेखौ जोङो जमा जानानै गामिनि मानसिफोरा सुबुंफोरा जमा जानानै हराव अखा थंब्लेद माब्लाबा माब्लाबा सिनेमाफोरखौ नायहैयोमोन आरो बेलासे बेलासे जायोब्ला रेडिय'आव बर' गान सफैनायखौ बर' गान हगारनायखौ खोनासंनो ज' जानानै रंजायोमोन खोनासङोमोन जमा जमा नाथाय समा लासै लासैनो जेरै सोलायबोदों जों नुबोनो मोन्दों दि लासै लासैनो जोंहा मबाइलआ फैबाय मबाइलआवनो दामग्रा जोंहा रोजाबनाय मेथाइ बायदिसिनाफोरखौ सोनानै लानो हाबाय मेथाइफोरखौबो जोङो मोजां माबा मोजांसिनै खोनासंनो हाबाय आरो गावनि न' न'आवनो थानायखाय जों आरो दाना हारसिं हारसिं खोनासंग्रा जाबाय हारसिं हारसिं रंजानायफोरखौ नायग्रा जाबाय सिनेमा नायो गान खोनासङो न'आवनो हारसिं हारसिङै बेनिफ्राय जों रंजानाया एसे खमबो जालांबाय किन्तु जोङो गावनि आखाइआवनो मबाइल गावनि आखाइआवनो गावनि न'आवनो टिभि जाजोबनायखाय हारसिंनो नायनानै मोजांबो मोन्दों गावनि पसन्द जानाय गावनि मोजां मोननाय मुभिफोरखौ सिनेमाफोरखौ एबा थुनफावथायफोरखौ जों गोसो बायदि नायनो हादों बे सोलायनाया जोंहा बावैसो ब्रै बा बोसोर सिगाङावसो जादों बे सोलायनाया जोंहा नैबे इन्थारनेट फैनायनिफ्रायनो बांसिन जालांनाय नुनो मोन्दों जोङो आजिखालि दानि समाव जोङो रंजानायनि जेसेबां

फुंखा एबा रंजानायनि जों जेनिफ्राय जों रंजानाय मोनो बेफोरखौ जों आखाइआव थानाय मबाइलनिफ्रायनो इन्थारनेटनि हेफाजाबै जों लिरनानै बिहरबानो नायनो मोनो जोंहा बेयो ब्रै बा बोसोरनि सिगां इसे थाबै गोख्रैनो सोलायनायखौ नुनो मोन्दों बेखौनो माने मोजांबो आरो गाज्रिबो दं सोलायनायाव गथ'फोराबो आखाइआवनो मबाइल मोनजोबनायखाय आखाइआवनो गासैबो मोनजोबनायखाय बेयावल' मबाइल' एबा टिभियावल' थानो हमदों गेलेनाय बाहेराव गेलेनाय मानायफोरखौ एसे गारनो हमदों जोंहा आजिखालि दानि समाव मबाइलनि दामफोर एबा बेसेनफोर मबाइलनि दाम मबाइलनि बेसेन कम्फिउथारनि बेसेन टिभिनि बेसेना खम जालांनो हमदों जों बयबो जेब्ला नांगौ अब्लानो बायनानै न'आव बाहायनो हमदों आरो बयबो बिदि बाहायनो हमनायनि थाखाय जोंहा जमा जमा रंजानाया खम जालांबाय हारसिं हारसिं गावबा गाव गावबा गाव नायनो लाबाय बिदिनो बेबायदियैनो जोंनि रंजानायनि नुथाया सोलायबोनो हमदों